डांस जेह्ड़ा ऐ इक आर्ट फार्म ऐ जिसी में मनदी आं इक आर्ट फार्म ऐ जि'यां कि सींगिग ऐ होर कोई आप मतलब सपोर्ट ओह् सिर्फ इक आर्ट ऐ हर कुसै च ते ओह् निं होंदा जि'यां बचपन च अस मतलब बचपन च स्हान्नू फील कीता जंदा कि तुसें पढ़ना ऐ जां एह् करना ओह् करना उस टाइम उप्पर साढ़े दमाग बिच मेरे ख्याल च होर बी बड़ियां चीजां औंदियां न स्हान्नू केह् चीज पसंद आवै दी ऐ अस केह् करना चांह्दे आं ओह् साढ़ियां था साढ़ियां थाटस ऐ ते अस ओह् करना चाह्न्ने आं पर स्हान्नूं जेह्ड़े साढ़े मां ब्ब ऐ आस पास दे लोक ऐं ओह् चांह्दे न कि अस अकैडमिक उप्पर गै फोकस करचै क्यों क्योंकि जि'यां हून मेरा केस ऐ मेरे आस पास जिन्ने बी मेरे रिश्तेदार हैन मेरे दोस्त ऐ जां मेरे अपने मां बाप दे रिलेटिव जेह्ड़े न ओह् लोग न ओह् सारें दे सारे जेह्ड़े ऐ ओह् फोकस्ड ऐ अकैडमिक उप्पर अकैडमिक तों अच्छे नंबर लै दे आं अच्छा ओह् जॉब करै दे आं ते मेरे मां बब्ब जेह्ड़े ऐं ओह् बी इ'यै चांह्दे न कि में एह्दे च गै अग्गे बधां डांस मेरी हाब्बी ऐ हून हाब्बी गी में करियर बी बनाना चांह्दी ही मेरा ड्रीम हा कि में इस एह्दे बिच किश अच्छा करां हाल्ली बी जेल्लै में कुसै मतलब कुतै फंक्शन च जन्नी आं जां मेरे घर कोई ब्याह् होऐ में ओह्दे च डांस करै दी आं ते सारे बड़ी तारीफ करदे न कि हां मतलब अच्छा डांस करदी ऐ कि मतलब इसी सारे स्टैप्स औंदे ऐ कि एह् सारा अच्छा मगर कोई मिगी कदें एह् निं आखदा कि तू एह्दे च बी अग्गें जां तू एह् बी स्हेई तरीके कन्नै फालो करी सकदी ऐं तू इसी कर कदें निं कुसै ने आखेआ हर कोई इ'यै पुछदा पढ़ाई च केह् करै दे कुत्थै पुज्जे केह् करना ऐ मतलब केह् जॉब ऐ हर कोई इ'यै पुछदा ऐ कोई एह् निं आखदा कि तू डांस इन्ना शैल करनी ऐ तू इसी कदें सोचेआ ऩिं कि तू इसी करियर बनाई सकदी ऐं जो बी ऐ ते प्राब्लम एह् ऐ कि मेरी ड्रीम अगर में डांस गी मन्नां कि हां मेरी ड्रीम ऐ कि में डांस करां जां में अग्गें बधां एह्दे च ते मिगी बधने आह्ले जेह्ड़ा सपोर्ट सिस्टम ऐ ओह् मेरे कोल है निं ऐ ते आई थिंक हर कुस बड़े सारे लोग होने जिं'दा मेरे आंह्गर सेम होना मेरे कोला बी शैल डांस करदे होने उ'नें मेबी ऐज ए हाब्बी ज्वाइन कीते दा होना उसी डांस क्लास गी कि ओह् चांह्दे होने कि ओह् अग्गें करै बट उ'ऐ प्राब्लम ऐ कि सपोर्ट सिस्टम निं ऐ कोई होर अगर में अगर में आं में अपनी दस्सां ते अगर मिगी कोई सपोर्ट करने आह्ला होऐ इक बी बंदा होऐ ओह् बी मतलब क्लोज दा मेरे मतलब मां बब्ब चा इक बी बंदा होऐ जेह्ड़ा आखै कि नेईं तू कर ते में कर सकदी आं मतलब अपनी कैपैबिलिटी सारें गी पता होंदी कि हां एह् बंदी करी सकदा ऐ हून अगर में करना चांह्दी ही बी डांस में करी बी जाना हा हाल्ली बी डांस करदी आं में पैह्लें बी करदी ही प्राब्लम एह् ऐ कि उसी में कदें ऐज ए करियर नेईं करी पाई बस लैक आफ सपोर्ट दी वजह् कन्नै मेरे मां बब्ब न जो बी लोग न ओह् आखदे हां शैल करदी ऐ पर अकैडमिक गी तू प्राइमरी रख इसी रख तू सैकंडरी आप्शन हून जि'यां कि हर कुसै दा अपना अपना गोल होंदा ऐ ठीक ऐ गोल इन्सान हून एह् ते है निं कि उ'नें सैट्ट करी लेआ ते उ'नें मतलब बचपन च बड़े आप्शन होंदे पर आप्शन गी ऐक्चुअली पाने आस्तै पैह्लें अपने अंदर दा एह् औना चाहिदा कि नेईं में एह् चीज करी सकदी आं जां में एह्दे च शैल आं है ना ते गोल ते सैट्ट होई जंदे जिसलै तुं'दा इक बारी करियर सै ट्ट होऐ मतलब होई जा कि हां असें एह् करना ऐ हून डांस गी अगर में मनदी कि नेईं मिगी डांस गै करना ऐ ते में ओह्दे रिलेटड़ गोल डैफिनेटली बनाए दे होंदे कि निं मे एह्कड़ा एह् करना ऐ जां में इस स्टेज उप्पर जाना किन्ने रियलटी शो हे डांस शो हे जेह्दे च मतलब लोग इन्ने फेमस होए करै दे आं कुत्थै कुत्थै निं पुजदे मेरे साढ़े जम्मू दा गै इक मुड़ा ऐ पियूश जानदे ऐं सारे उसी ठीक ऐ डांसर ऐ ओह् ओह् उसी केह्ड़े केह्ड़े ऐक्टर निं ऐ जिसी उन्नै ट्रेन निं कीता ते ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् मेरे स्कूल च पढ़दा हा जस्ट बिकाज़ ते ओह्दी भैन बी मेरे स्कूल च गै पढ़दी ही कोई ओह्दी भैन गी नां ओह्दे नां ते निं जानदा हा कि एह्दा नां प्रयंका ऐ कुड़ी दा सारे जानदे हे पियूश दी भैन ऐ पियूश दी भैन ऐ कैह्ली क्योंकि उसी इन्नी फेम मिली उसी है ना हून चलो फेम हून अगर सपोज़ करो ओह्दे घर आह्ले इन्ने सपोर्टिव निं होंदे क्या ओह् उत्थै पुजदा नेईं पुजदा हां लोग नट्ठी औंदे न घरै दा पर में उसी निं मनदी कि मतलब एह् चीज ठीक निं कि घर छोड़ियै ते तुस निकली जाओ ते डांस करो में चांह्दी आं कि मतलब सपोर्ट मिलै कि हां तुस कर ते इक होंदा ना ट्रस्ट कि विश्बास इक बंदे च कि हां एह् करी सकदा ऐ एह् चीज ओह् ऐ हून उसी 'सारे उन्नै हर इक ऐक्टर गी ट्रेन कीते दा ऐ ते स्हान्नू बी बड़ा शैल हून ओह्दे कोल आइयै ना लोग लिटरली आटोग्राफ मंगदे न जम्मू च आइयै मतलब ते एह् जे मे ते जिसी अस जानदे हे ओह्दे कोला आटोग्राफ मंगना की ओह् उस स्जेज उप्पर पुज्जेआ ते आई थिंक ओह्दे बी सेम ड्रीम होने गोल होने गोल ते ड्रीम सारें दे होंदे ऐं बट उ'नें ई ऐचीव करने लेई इक अपनी डैडिकेशन ते चाहिदी गै चाहिदी ऐ कन्नै में मनदी आं सारें दा सपोर्ट चाहिदा ऐ ता कि अस उस स्टेज तक्कर पुजचै बाकियें गी बी प्रोड़ फील कराचै दिक्खो हैन ते हैन प्रौड़ फील होना गै होंदा ऐ बट ओह् है उस स्टैज पर मतलब स्टार्ट करने कोला लेइयै उत्थै तक्कर पुज्जने च जेबह्ड़ा सफर ऐ ना ओह् सबतूं डिफिकल्ट ऐ ते मिगी लगदा ऐ उ'ऐ ऐ जित्थै मतलब जित्तना इक इंपार्टैंट बाकी दूएं कोला